ہم عام طور پر دوپہر کے کھانے میں چاول بناتے ہیں دلیا دال چاول چھولے چاول راجما چاول بریانی کڑھی چاول مٹر چاول آلو کی تہری کھچڑی یہ سارے کھانے ہم اکثر دوپہر میں بناتے ہیں اور رات کے کھانے میں زیادہ تر روٹی کا استعمال کرتے ہیں جیسے سالن اور سبزیاں بناتے ہیں جیسے قورمہ بریانی شامی کباب بکرے کا اسٹو شاہی پنیر پالک پنیر شلجم گوشت لوکی گوشت عربی گوشت قیمہ آلو قیمہ مٹر قیمہ کاجو قیمہ کچلی قیمہ ملی جلی سبزیاں آلو کے پراٹھے گوبھی کے پراٹھے دال کے پراٹھوں کے ساتھ میں رائیتہ اور سلاد یہ سارے کھانے ہم رات میں بناتے ہیں